वार्षिक मेला हमरा सबसँ बढिआँ लगलै एकबारी घुमय लए गेलियै रऽ कातिक मासमे सोनपुर सोनपुरके याद छै बहुत फेमस मेला लागइए वहाँ अनेक तरहके बहुत प्रकारके सामान मिलइए ओइ मेलामे एक ई अइ लएके हमरा विशेष अथी छै कि ओइ मेलामे हमर एगो भतीजा हेराय गेलय भतीजा जब हेराय गेलय तऽ ओकरा अथी करलियै तऽ मानिलियौ सुविधा भी वहाँ रहय रऽ माइक अथी करयके तऽ माइक अथी करलियै बचबाके आनि कऽ देलकय ओ मेलामे खास करिके जेतना देखयमे अथी आबय छै जे सोनपुरके मेला वार्षिक जे लगय छै ओइमे बहुत दूर दूरके आदमी आबय हथिन बहुत दूर दूरसँ आदमी अइ लए ओइ मेलाके भ्रमण करिके देखलका मेलाके उ मेलामे सबचीज मिलइए सबचीजमे सबचीजमे मिलय हइ हरेक तरहसँ मानि लिय सत्संग भजन कीर्तन सबचीज होइए सबसँ विशेष ओइ मेलामे हइ कि साधु सन्त पहुँचय छथिन खूब ओइ मेलामे राष्ट्रिय स्तरपर भी जुटय छथिन ओइ मेलामे बहुत बड़ा बड़ा महन्थ आबय छथिन आओर अपन अपन प्रवचन करय हथिन जे कि मानि लियौ ओइसँ ज्ञान बहुत ढङ्गके मिलइए एक आब बात एक मेला तऽ सबसँ हमरा रऽ सबके एगो दुर्गा उत्सव जे होइए आसीन मास आसीनमे दुर्गाके उत्सव बड़ा धूमधामसँ मनायल जाइ हइ हमरा बेगूसरायमे खास करिके चारि पाँच जगह एहन छै मेला जे होइ छै अइ मेलामे इतना अथी धूमधामसँ जे कि एतना ढङ्गसँ की कोइ तरहके बोदरेसन भी नहि हुवेके चाही कोइ तरहसँ नहि बोदरेसन होइ छै सब रहइए एकदम धार्मिक अथी सलन बाले बच्चा सब अपना मेलामे बढ़िआँसँ भ्रमण कयलहुँ रहलहुँ कोइ तरहके दिक्कत नहि कहानी हमरा अर बहुत एकदम प्रिय लगल यऽ सबसँ बड़का अच्छा कातिकमे जे हइ से कातिक मास मेला सिमरिया सिमरियामे भी बहुत फेमस मेला लागय हइ वहाँके गुरु धर्मराज जी छथिन उ लगबय छथिन निज पूर्णिमामे तऽ ओइ पूर्णिमाके टाइममे वहाँ जे यऽ से बहुत अथी होइए वहाँ पूर्णिमामे बहुत मेला बहुत ढङ्गसँ होइ हइ भगत खेलय छथि सबचीज होइ हन भगत गांग लहबेला खेलेला ई अर सबके बहुत देखायल जाइ छै वहाँ मेलामे आओर सबचीजके सुविधा भी हइ ओइ मेलामे देखलहुँ की बहुत हैसन आयल ओइ तब होल की ओइ मेलामे बहुत ढङ्गसँ आदमी जुटल कोइ चोर पाकेटमारी ई सब भी मतलब जे हइ से रहल तऽ अपना सेपरेट रहए पड़इए अपना सामानके राखय पड़य हइ ठीक ढङ्गसँ एगो देखली की एक बेचाराके सबचीज मानि लिय लए लेलकय जब लेलाके बाद ओकरा कोइ अथी नहि रहलय ओकरासँ बहुत अथी करलाके बाद अपन पैसा दएके ओइ बेचाराके भाड़ा दएके तब ओकरा भेजल गेल तऽ मेला लगय छै खूब मेलामे वएह होइ छै अपने रहय पड़य छै थोड़ा अथीसँ सतर्कसँ आओर सबसँ बड़ी एगो हमरा अइमे हइ बकरी बकरी सलौना बकरी सलौनामे दुर्गाके मेला ओइमे मेलामे मानि लिय इतना बड़ा भीड़ जुटय छै कि ओइमे हइ बहुत उस मेलामे से नाटक ड्रामा जे हइ ड्रामा हइ ओइमे पाट लेल जाइ हिकै तऽ पाट लेल जाइ हिकै ओइमे मानि लिअ नाटकमे कहीं हरिशचन्द्रके नाटक होबे हइ तऽ कोइ जगह ई श्रवण कुमारके नाटक होबय हइ राजा भरथरीके नाटक अइ तरहसँ जे हमे अर सब वएह पर देखयके लिए चलि गेली उ नाटक सबसँ प्रिय हमरा अर जे लगय हइ श्रवण कुमारवला जे कि जाहि ढङ्गसँ अथी करलखिन हँ